हा जेके न्यूज वारा न्यूज वठण लाइ मीडिया मीडिया वटि वेंदा आहिनि उहे गामनि में वञी करे पूरनि मुदनि ते कवर कोन करे सघंदा आहिनि छो गाम वारा हिचकिचाईंदा आहिनि कंहिं बि मुदे ते ॻाल्हाइण जे लाइ ॻाल्हाए न सघंदा आहिनि ऐं मुंहिंजे नज़र में हिकु अहिड़ो मुदो आहे जंहिं ते मीडिया वारनि जो एतिरो ध्यानु ई कोन्हे सरकारी टीचर्स खे जॻहि जॻहि ते हर कमु में उन्हनि खे ई थो लॻायो वञे जन ॻणणा हुजे बी एल ओ यो कमु हुजे कंहिं बि क़िस्म जो कमु हुजे पहिरीं त सभिनी खां पहिरीं टीचर्स खे ई टीचर्स जो ई लॻंदो आहे त हिननि जी सिर्फ़ु च कलाकु ड्यूटी आहे इन करे हर कम जे लाइ टीचर्स खे ई लॻायो वञे मां हिन करे इहो ध्यानु ॾियारणु चाहींदसि सरकार खे त टीचर्स खे महिरबानी करे हिननि फालतू कमनि खां फ्री कनि